پینٹنگ کے دوران ہم کافی برش یوز کرتے ہیں چاقو تو چاقو تو ہم یوز نہیں کرتے لیکن برشیز بہت سارے آتے ہیں جو اس میں ہم یوز کرتے ہیں پینٹی کے دوران کافی برشیز یوز کرتے ہیں اس میں کافی شیڈس کافی برش آتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں لیکن ہم سب کو یوز نہیں کرتے ان کے بارے میں وضاحت کوئی یہ ہے کہ ہم پینٹنگ کے دوران صرف برش یوز کرتے ہیں اور اور برشیز کافی ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں چاقو وغیرہ یوز نہیں کرتے چاقو سے پینٹنگ نہیں ہوتی اس کے دوران ہم صرف برشیز شیڈس وغیرہ پینٹنگ میں یوز کرتے ہیں اسی سے پینٹنگ کے شیڈس اور اچھے بھی آتے ہیں بس ہم پینٹنگ کے دوران اچھے برشیز یوز کرتے ہیں